गाइण लाइ मुंहिंजी पसंदीदा शैली गज़ल आहे छो त गज़ल में तमामु तरह जे अलफाज़नि भावनाउनि खे ॾाढे सुठे तरीके़ सां पिरोए करे गायक ॿुधण वारनि जे दिलि में पंहिंजी जॻह ठाहे सघंदो आहे गज़ल गायकी में असांजे देश में हिकु खां हिकु धुरंदर गायक थिया आहिनि पंकज उदास पीनाज़ मसानी जगजीत सिंग अहिड़ा गायक थिया आहिनि जंहिंजे करे हिकु हिकु शब्द जेको हिकु हिकु गज़ल माण्हुनि खे घणे ई वणंदी यादि रहंदी गज़ल जो भविष्य बि ॾाढो ऊचो आहे ऐं इन्हीअ में छड़ो गायकी जो शौक़ ई कोन्हे त इन्हीअ में अॻिते वधी करे पंहिंजो हिनखे लाइफ स्टाइल ठाहे सघो था पंहिंजे केरियर खे होते त वधाए सघो छो त गज़लनि जी डिमांड असांजे खेलनि में बि वधीक रहंदी या नाटकुनि में बि